हलो जी बोलिए वो हाँ मैंने आपके नंबर को ढूँढने की कोशिश की थी आपसे कॉन्टेक्ट करने की वो हमारे यहाँ शादी है तो उसके लिए मुझे बुकिंग करवानी थी

तो मुझे जो है इसका पेमेंट बनेगा वो कितना क्या बन जाएगा अपना नहीं वन साइड से करवानी है मुझे तो क्या है हमारे सारे सारे फ़ंक्शन पे मतलब इवेंट्स पे पूरे के फ़ोटो करवानी है और विडियो भी

अच्छा ये तो बहुत अच्छे आप ये तो बहुत अच्छी बात है ड्रेस वगैरह सारा मैनेज आपकी तरफ से होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा अच्छा मतलब कार्यक्रम मतलब तीन से चार दिन चलेगा तो उससे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेज़ तो नहीं लगेगा